ویسے تو پکوان کسی بھی طرح کا ہو کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن ہاں جب ہم نے نہاری کی ترکیب سنی اور جب پتہ چلا کہ یہ رات بھر پکتی ہے ہلکی آنچ پہ چولہے پر اور اس کا ذائقہ تبھی آتا ہے جب یہ بھگونے میں یا دیگچی میں بنے اور مطلب رات بھر پکے تو اچھا تو لگا سن کر اور ذائقہ بھی بہت ہی عمدہ تھا نہاری کا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اتنا لمبا ٹائم لگتا ہے اتنا وقت لگتا ہے اس میں تو گھر میں بنانے کے لیے میں نے اس کے لیے پریشر کوکر آزمایا اور پریشر کوکر میں میں نے اس کو جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر بنا لیا تو مجھے لگتا ہے یہ میرا جو ایک تجربہ تھا یہ ذرا اچھا تھا